हेलौ नोंथां नोंनिफ्राय मास मोनसे सिगां द्रिल मेसिन बायदोंमोन लां माथो मास मोनसेयावनो बया जाबाय एथ' दाम गोसानि एदिथ' जानाङामोन ना मास मोनसे सिगांसो बायथारनाय एथ्थ' दामनियानो इदि जायो नामा